मां वेझर ई एमेजोन हितां हिकिड़ो पंहिंजे लाइ शट घुरायो हुओ जेकी ॾिसण में ॾाढी सुठी लॻे पई ऐं जेॾीमहिल आई त ॾाढी ई बेकार क्वालिटी हुई ऐं मुंहिंजो इहो प्रोडक्ट वापसि बि न कयो वियो ऐं मुंहिंजो इहो ॾाढो ई बेकार एक्सपीरियंस हुओ इन शट जो ऐं एमेजोन सां मां ॾाढो निराश आहियां